कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि भगवत गीतेंतलो हो खूब प्रसिद्द श्लोक जावन आसा भगवान श्री कृष्ण गीतेच्या उपदेशांत हो श्लोक अजुनाक सांगतात हो श्लोक म्हज्या खूब आवडीचो आसा आनी जिवनांत तो प्रत्यक्षाक हाडपाक हांव सदांच प्रत्नत आसता ह्या श्लोकांत श्री कृष्ण अर्जुनाक सांगतात की तूं कर्म करत राव फळाची अपेक्षा करूं नाका कर्म करप हें तुजें कार्य आसा कर्म आसा फळ मेळप ना मेळप हें तुज्या हातांत आसना फळाची अपेक्षा तूं करूं नाका फळ मेळत किंवां ना मेळत ह्या अपेक्षन जर आमी कार्य करत रावले जर आमी तर आमी कर्मच करचे ना म्हूण आमी कर्म करत रावप उदाहारणांत एक शिक्षक जो भुरग्यांक शिकयता ताचें कर्म आसा भुरग्यांक शिकोवप भुरगे मागीर शिकतात कितले मार्क्स घेतात हें फळ जालें हें फळ बरें मेळत ना मेळत म्हूण ताणें खूब खोशाल जावं खूब निराश जावंक जायना आपलें कर्म बरे भशेन करत रावपाक जाय होच ह्या श्लोकाचो अर्थ आसा आनी हांव प्रत्यक्षान वाडपाचो सदांच प्रयत्न करीत आसता जिवनांत आमकां कित्येक वेळा यश मेळटा अपयश मेळटा आनी अपयश मेळटा तेन्ना आमी खचून वचपाक जायना आमी आमचें कर्म स बरे भशेन केलें हें आमकां खबर आसपाक जाय बरे भशेन आमी कर्म केलें तेज उपरांत आमकां फळ मेळ्ळे किंवां ना मेळ्ळे हें तर आमच्या हातांत आसना आमी कर्म करत रावप फळ आमकां अवश्य मेळटलें